सासे गथ'वा जेरै बिबौ बिबैनि अनसुला बा अनसुलि जायो थिग बेबादिनो आंबो आंनि आबौ आबैनि सासे अनसुला फिसौमोन बिसोरो आंखौ अनोमोन आरो जंखायोमोन खेलायोमोन आरो बै समावनो आंनि आबौ आबैआ आंनो मोनसे जाग्रानि बेसाद खोन्थालांदों आरो माखासे बुस्तुफोर फोरमायलांदों गावसोरनि जाखिनि एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय बेनि थ्रुयै आरो बै समावनो आं बिसोरनि बुंनाय खोथाफोरखौ बा फोरोंबोनायखौ गोसोआव लादों जेरै माखासे बर' हारिमुनि बा बर' समाजनि संनाय खावनाय ओंखाम ओंख्रि अनला मेवाय आरो नारजि अमा बेफोरखौ आं उन्दै समावनो आंनि आबौ आबैमोना आंनो खेन्थाबोदोंमोन आरो खोन्थाबावदों माखासे बेमार आजार जानाय समाव बाहायग्रा मुलिफोरनि बानायनायनि माखासे प्रसेसफोरखौहाय आंनो खिन्थाना होलांदों आरो आं उन्दै समब्लाबो बै समावनो बिसोरनि बुंनायखौ जोबोद गोसोआव लानानै थादों दा आं बे बुस्तुफोरखौ एखमब्ला एखमब्ला गोबावजों आंनि देहायाव माबा मोनसे जायोब्ला आं बेखौनो बाहायनाय जायो आरो मसला मसलि बुंनो थाङोब्ला आंनि आबौ आबैमोना बुंबोदों आं उन्दै समब्लानो जे जानायावहाय मसला मसलिखौ बांद्राय जानो नाङा होन्नानै बुंदों थिग बेबायदिनो आं दिनैसिम दा बाराद्राय मसला मसलि ओंखाम ओंख्रियाव इउज खालामा बा बाहाया आं बाहायो मसला मसलिखौ जेब्ला आंनि गोसोआव बा देहाया इसे दुर्बल मोनो जेनि थाखाय आंनाव गोसोआव मसला इसे जाबोला देहाया राखाङो बेनि थाखायनो आं गासैबो खोथाफोरखौ गोसोआव लाखिनाय जादों